ہیلو میم آپ آئس کریم والی بول رہی ہیں آپ کے یہاں ہیومر آئس کریم کیک چاکلیٹ پانچ سو ایم ایل میں ہوگا پانچ سو ایم ایل میں چاہیے اچھا اور آپ کے وہاں ونیلا آئس کریم کیک ہوگی نہ اچھا سیونٹی فائیو روپیز میں اور نہیں دس پیسز چاہیے ہاں وہ آپ کے وہاں دس ڈبل جو چوکو بار کاستہ آئس کریم ہوگی دس چاہیے کتنے کی ہوں گی ہمیں دس چاہیے اچھا اچھا آپ آپ ہوم ڈلیوری کرتی ہیں

اچھا ٹھیک ہے آپ کر دیجیے گا ہوم ڈلیوری جی جی ٹھیک

ہمیں ہمیں دس چاہیے ڈبل چوکو بار کاستہ آئس کریم اور ونیلا آئس کریم کیک دس چاہیے اور ہیومر آئس کریم کیک چاکلیٹ پانچ سو ایم ایل میں چاہیے آپ آپ ٹوٹل بتا دیجیے کتنے ہوں گے